आसामनि आबाद सेक्टराव ओह जोंनि आबादारिफोरा गोबां जेंनाफोरखौ मोगा मोगि खालामनांगौ जायो लाइक ओह बेफोर जाहैबाय

दैनि इरिगेसन प्रब्लेम ओह जोंनि माइ आबादारिफोरा नांगौ सम नांगौ एमाउन्टनि नांगौ सेबांनि ओह दैफोरखौ मोननो हाया बेनि थाखाय जोंनि प्रडाकटिबिटिया बहुथ गाहायाव थाङो बा जोंनि फसल मोन्नायनि जिथु मोन्नांगौनिख्रुइ बहुथ ओह गोबां गाहायाव थाङो बेनि थाखाय जोंनि ओह फारमारफोरा मोजां आबादफोरखौ दिखांनो हाया आरो बेजों लोगोसे दैनि लोगोसे दैजों लोगोसे आरो एम्फौ एनलानिबो ओह गोबां जेंनाफोरखौ जोंनि आबादारिफोरा सैसोनो गोनां जायो जोंनि ओह माइ फोरखौ ओह एम्फौ एनलाफोरा जायो आरो जायनि जाहोनाव जोंनि आबादारिफोरा लस जानांगौ जायो माब्लाबा समाव आरो बिब्दिनो ओह बेरामफोर फैयो लाइक ब्लाइट नांनाय आरो ओह ओह फारटिलाइजार्स बा हासारफोरनि एपर्थ खालामनो हायैनि थाखाय जि बेमारफोर जायो बेफोरबायदि बेमारफोरखौ फोरनि थाखाय जोंनि प्रडाकटिबिटिया गाहायाव थाङो आरो बै आह थि प्लान्टार्स बा थि आबादारिफ्रा साह आबादारिफोरा फोराबो ओह गोबां सेलेनजेसफोरखौ बेबायदि मोननो हायो मानो होमब्ला जोंनि ओह रिजनाव गोबां पेक्टरिफोर गैयैनि जाहोनाव ओह साह बिलाइनि बेसेना मानि बुहुथ गाहायाव थाङो जायनि जाहोनाव जोंनि आबादारिफोरा लस जायो आरो माब्लाबा समाव जोंनि ओह इनडासट्रि थि एनडासट्रि गैयैनि जाहोनाव जोंनि बिलाइफोरखौ ओम गारनांगौबो जायो मानो होमब्ला ओह जोंनि खाथि खालायाव जि एसे एनै गंसे गंनै ओह इनडासट्रिफोर दङ बेफोरो मानि जोंनि ओह बिलाइफोरखौ लाजोबनो हाया ओह स बेनि थाखाय जोंनि जोंनि गेजेराव ओह सा बिलाइ ओह प्रसेसिं मिलफोरखौ फोरनि गोनांथि आरो ओम जोंनि ओह ड्रिस्टिकआवनो गोबां माब्लाबा समाव सामार समाव ओह गोबां अखा फैनायनि जाहोनाव जोंनि जायगायाव प्लाटफोर जायो बे प्लाटफोर जानायनि जाहोनाव जोंनि ओह खेथि बाथि बारिफोराव लोमसावजायो आरो बे लोमसाव जानायनि जाहोनावनो ओह जोंनि आबादफोरा मोजां जाया आरो गय गय बिफांफोराबो थैलांनो हमो अह स बेफोरनो